नौ फरबरी दो ज्हार बाई बाई मार्च उन्नी सौ नब्बै इक दिसम्बर दो ज्हार अट्ठ कत्ती जनवरी उन्नी सौ इक दो अप्रैल दो ज्हार त्रै